अगर से हम बात करें तो सोनभद्र ज़िले में बहुत सारे शिल्प एवम कलाएँ मौजुद हैं जो कि बहुत ही पीढ़ियों से हमारे यहाँ चलती हुई आ रही है जैसे सोनभद्र ज़िले का सबसे फ़ेमस चीज़ बात की जाए तो मिट्टियों के बर्तन बनाना मिट्टियों के कलाएँ बनाना मिट्टियों के बर्तन बना कर उस पर अद्भुत अद्भुत चित्र का करना उन्हें अच्छे दामों पर बाज़ारों में बेचना हमारे यहाँ ऐसी कई सारी मिट्टियों से चीज़ बनाए जाती है जो कि पूरे ही भारतवर्ष में बेचीं जाती है और हमारे यहाँ बाँस से भी बहुत सारे चीज़ें बनाए जाते है जैसे हमारे यहाँ बाँस को काट काट कर बाँस से बर्तन फुलदानी एवम ऐसे अन्य कई सारी चीज़ें बनाए जाती हैं जो कि केवल और केवल पूरे भारत वर्ष में सोनभद्र ज़िले में ही ज़्यादातर मौजूद होती हैं यह सभी चीज़ें सोनभद्र ज़िलों को बाकि ज़िलों से काफ़ी अलग बनाती हैं सोनभद्र ज़िला एक पिछड़ा हुआ इलाका होने के वजह से पर ज़्यादातर आदिवासी होने कि वजह से वह भी बाँस की इतनी अच्छे अच्छे बर्तन एवम कलाकृतियाँ बना ते हैं जिनका पूरे उत्तर प्रदेश में दूसरा कोई जवाब नहीं है यह सभी सोनभद्र ज़िले के साँस्कृतिक को दर्शातें हैं कि कैसे पहले के लोग बिना किसी धातु का उपयोग किए जो कि घर के आम समान है लकड़ी से एवम मिट्टी से सारे कार्य को कर लेते थे यह सभी चीज़ें सोनभद्र ज़िले एवम हमारे संस्कृति को दर्शातें हैं कि हमारा सांकृ तिक कितना ज़्यादा वैभवशाली था